दिक्खो जी गल्ल एह् कि साढ़े इत्थें बड़े प्यारे प्यारे डांस होंदे ऐ बड़े सुन्दर सुन्दर लेकिन मिगी जेह्ड़ा सब तो बधियै ते स्हेई गाना डांस लगदा ऐ ओह् ऐ डोगरी डोगरी च केह् ऐ कि बड़ी बड़े प्यारे दे स्हाब नाल डांस करदे ऐं ते बड़ी इ'यां फ्री होइयै करदे कि कोई एह् नी ऐ कि लत्त चुक्को जे करो वो करो ना ना बड़े मज़े कन्नै करदे ऐ सारे डांस इत्थें ते मतलब बड़ा प्यारा डांस ऐ इत्थें गाने बी बड़े शैल शैल लगदे डोगरी आह्ले हून मीं पूर् नांऽ ते पता नी हैन ऐ लेकिन ऐ बड़े शैल शैल गाने ऐ इक होई गेआ ते डोगरी ते डोगरी डांस ते मतलब हून बड़ा ई प्यारा डांस होंदा ऐ हून में इ'यां सनाई समझाई बी नी सकनां मीं आपूं बड़ा पसंद ऐ डोगरी डांस करना लेकिन में केह् समझांऽ मतलब कि डोगरी डांस जेह्ड़ा ऐ ओह् मतलब कि इत्थें मतलब जेल्लै बी ब्याह् होंदा ओह्दे उप्पर ते डोगरी डांस होंदा गै होंदा जेल्लै बी मिगी बड़ा मज़ा आंदा डांस करने च लेकिन इत्थें जेल्लै ब्याह् च डोगरी गाने लगदे मिगी ते होर बी इ'यां मन करदा ऐ में उत्थें जाइयै नच्ची नच्ची बिलां ते साढ़े जम्मू च मतलब कि बड़ा इ'यां डांस करना बड़ा शैल मन्नेआ जंदा खासकर डोगरी डांस उप्पर ते जेल्लै स्कूलै च कोई बी फंक्शन होंदा ते ओह्दे उप्पर बच्चे डांस करदे न ते डोगरी गाने दे उप्पर जरूर करदे न क्योंकि क्योंकि अपने डांस अपने कल्चर दे डांस उप्पर मती म्हत्तव दिंदे ऐ कि सानू पैह्लें डोगरी अपने प्रमोट करना चाहिदा डोगरी डांस होई गे जां डोगरी लैंग्वेज होई गे उसी पैह्लें प्रमोट करदे ऐ ते डोगरी डोगरी डांस ते आना चाहिदा लेकिन गल्ल एह् ऐ कि डांस इक कला ऐ ओह् सारें गी आना चाहिदा हून सिटी उत्थें चली जाओ ते इत्थें बड़ा घट्ट करदे कि मतलब डोगरी उप्पर नी करना जे ऐ वो ऐ बाकी पंजाबी इं'दे उप्पर करना लेकिन जेह्ड़े इद्धर जम्मू कश्मीर दे प्हाड़ी लाके ऐ ओह् मैक्सीमम सारे डोगरी उप्पर नचदे ते डोगरी शैल बोलदे ऐ ते ते मीं खास करी जेह्ड़े प्हाड़ी लाके दे एह् डांस करदे न डोगरी च मिगी ओह् दिक्खियै बड़ा मज़ा आंदा ऐ मतलब बड़ा सोह्ना डांस करदे ऐ कि उ'नेंगी दिक्खियै मन करदा कि उं'दे कन्नै में बी नच्चां लेकिन मीं इ'न्ना शैल आंदा नी ऐ नच्चन ताइयें जन्ना नी होन्ना मगर निक्के होंदे जेल्लै डोगरी गाना लगदा हा ते में नचदा हा ते सारे बोलदे हे एह् बड़ा शैल नचदा डोगरी गाने उप्पर मगर फिर जेल्लै बड्डा होंदा गेआ ते इंट्रस्ट घट्ट होंदा गेआ क्योंकि फ्ही थोह्ड़ी शर्म आई जंदी ना डांस करदे करदे ताइयें लेकिन मीं डांस करना मीं पसंद ते ऐ लेकिन शर्म बड़ी आंदी हून केह् करां मै बी समझ नी आंदी मगर लेकिन अज्जकल दे निक्के निक्के बच्चें गी सखांदे कि एह् करो बो करो सैंटा क्लाज एह् गल्लां नी करनियां गल्ल ऐ कि कि डांस करो डोगरी गानें उप्पर बच्चें गी प्रमोट करो समझाओ डोगरी कि'यां बोलनी कि'यां नेईं बोलनी इ'यां करना चाहिदा खासकरी डोगरी डांस ते इ'नेंगी सखाना चाहिदा कि'यां करदे कि'यां नेईं करदे ते डांस करने कोला अपनी अपनी फिज़िकल फिट्टनस बी ठीक रौंह्दी कन्नै हां कन्नै मानसक संतुलन बी ठीक रौंह्दा इ'यां अपनी जेल्लै अपना इतिहास दिखचै ते उत्थैं डोगरी डोगरी च अपने डांस दा बी इक हिस्सा ऐ हिस्टरी च बी ते उसी सानू पूरा पूरा प्रमोट करना चाहिदा ते सारे बाकी साढ़े जम्मू च बड़े डांस शामिल ऐ लेकिन डोगरी ते सब तो उप्पर रक्खना चाहिदा मेरे स्हाब कन्नै क्योंकि डा डांस करने कन्नै साढ़े शरीर दी फुर्ती तंदरुस्ती बी ठीक रौंह्दी ऐ खासकर डोगरी डांस उप्पर ते थक थकावट बी सानू घट्ट मह्सूस होंदी ऐ होर ते ओह्दे कन्नै साढ़ा स्टैमना बी बधदा ते अस फिजिकली बी ते मैंटली स्ट्रांग रैह्न्ने होन्ने इत्थैं सारे अलग अलग प्रकार कन्नै डांस करी जांदे ऐ ते अलग अलग ध्याह्र उप्पर अलग अलग डांस होंदे ऐ लेकिन डोगरी दा डांस सब तो सो शैल होंदा ई ते इत्थें साढ़ी इत्थें सारी पैह्लें बी परंपरा चलदी आ दी ही कि डोगरी डांस डोगरी गाने उप्पर डांस करना

डांस करना कोई बुरी गल्ल नी ऐ खासकर डोगरी डांस करना लेकिन सारें कन्नै सारें गी सखाना बी चाहिदा ते आपूं सिक्खन बी चाहिदा अज्जकल सारे लोग इ'यां स्पैशल डांस करने दियां क्लासां लैंदे मगर कोई बी एह् नी ऐ कि डोगरी गानें उप्पर करना जां फिर ओह्दे उप्पर सिक्खना सारे इ'यां बोलदे दूआ सखाओ पंजाबी एह् वो लेकिन कोई नी बोलदा डोगरी सखाओ सानू ते अपने डोगरा गा डोगरी डांस आना चाहिदा सारें गी ते साढ़ी एह् बड़ी सौभाग्य दी गल्ल ऐ कि सानू डोगरी गाना ते डांस आना चाहिदा ते डोगरी डांस जरूर करना चाहिदा ते जरूर सिक्खना चाहिदा